जोंनि बर' समाजाव मोनसे हारिमु फोरबो दङ बे जायैबाय बैसागु बैसागु बोथोराव माने जोंनि बर'फोरा बैसागु मोसायो बे समाव जोङो गाव गावनि दुखु दाहाखौ मावनाय दांनायखौ दसे दोनथ'नानैब्लाबो बयबो खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै मोसायो आरो जोङो से बैसाग खालि जोङो गोथार जोंनि बाथौ सानाव बाथौ थानाव बाथौ फुजा होयो बाहाय जोङो आरज मेथाय खन्नाय जायो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै लोगोसेआवनो जोंनि बर' हारिफोरनि बर' हारिनियाव ओरै कालचार मोनसे दङ जों मंगलबार मंगलबार बाथौ सानाव जोङो आरज मेथायफोर गाबो बा आरज मेथाय खनो बोराय बाथौखौ जोङो सिबियो आरो फोरबोनि सानाव जोङो गावजों गाव जोङो माने अनलायलायो बा खुलुमलायो से बैसाग बाथौ खेराय फोरबोयाव लोगोसेयावनो जोङो बाहाय जोङो माखासे मोसानाय दामनाय देनाय जोङो मोनसे स्टेज बानायनानै दिन्थिफुंनाय जायो बेखायनो जोङो माने बैसागो फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायैनो खुंफुङो जोंनि बर' हारियाव ओंखायनो जोङो जोङो जोंनि हारिमुखौ बे बैसागु बोथोराव गाजा गोमजायैनो दिन्थिफुंनाय जायो